हेल्ल' अ ओमफ्राय सोर जाखोमोनथाय ए आट्चा आट्चा दे दे बुं दे मादै बुं आंथ' दा खामारसो ओमफ्राय सिखा बानायो रुवा बानायो दाबाफोर बानायो ओमफ्राय जायखिजाया मा नांगौ मोनो आरो मोननायालाय हागोन हागोन मादै हागोन ओमफ्राय मा बायदि सिखा सिखा गिदिर दाबाबो हायो बानायनो हायो ए दे दे दे ओमफ्राय मा ए दे दे जागोन दे ओमफ्राय सिखा दे दे मोजां नांगोन ना

ओमफ्राय सिखा खंखाइया मोजां नांगौबा साराय सारिस' लायो दे मादै दे साराय सारिस' लायो मोजां सिखा खुख्रि बायदि मोजांथार अ जागोन दे जागोन मादै दे दे औ खदाल गंसे खदालखौ सारिस' लायो एसे फिसाखौ औ औ सारिस' दे मादै दे फन्सास थाखा खम खालामगोन दे साराय थिनस' दे दे दे मादै दे अ अ औ माने दिनै बुधबारना मंगलबाराव मोनगोन दे ओमफ्राय दाबा ओमफ्राय सिखा खंखाइ खदाल ने मोनथाम

दाबाया एकस' बिस थाखा लागोन दे दे दे दे दे सिखा खंखाइया मोजांखौ बानायनानै हरगोन आं बे दानि फुराना अनथाइ हाग्रा लहा दं ना बे दंफां हाखावग्रा आला दं गोदोनि बेजों बानायनानै हरगोन आं ओमफ्राय बागान एवग्रा ए दे मोजां बानायनानै हरसिगोन सिखा खंखाइया मोजां जाथारगोन दे औ खाजलगावआव फिसासोखा फिसा फिसा औ दे औ दे दे दे मादै दे होनबा मंगलबाराव लांफैदो दे मंगलबाराव फैगौ मंगलबाराव दिनै बुधबार ना दे मंगलबाराव लांफैदो दे दे होनबा दे